हेल्लो के बाजै छियै कलाकार बाजै छियै कोनो अहाँ की तऽ अहाँ के गाना सुनने छी बहुत बढिऑं गला यऽ बहुत बढिऑं आवाज यऽ तऽ अहाँके चार्ज कते यऽ तऽ पचास हजार यऽ किछु कम नहि हेतै

अच्छा ठीक छै तऽ अहाँ के पास जे छै टीमो टीम यऽ ठीक छै तऽ अहाँ तऽ गाबै छियै बढ़िऑं तऽ अहाँ रहबै अहाँके टीमो रहतै ठीक छै अहाँके टीम रहतै तऽ अहाँके जे छै से जे बुक करै छै से बुक कऽ लेलियै अहाँ ने तऽ बुक कऽ लेलियैया तऽ ठीक छै अहाँ के पाय जे छै से हम बाद मे भेज देब ठीक छै

प्रोग्राम इयह एक दू दिन के छियै एक दू दिन के बाद जे छै से भय जेतै प्रोग्राम के बेस छूट कय देब ठीक छै तऽ पैसा जे छै भेजबाऽ दै छी हम ठीक ठीक ठीक छै किछु पैसा जे छै से अहाँकेॅं दऽ दै छी भेजबा दै छी आओर बाद मे जे छै से अहाँ के प्रोग्राम हेतै तऽ अहाँ के बाद मे किलयर कऽ देब हॅं आशीष हॅं सुनियौ ने किछु प्रोग्राम मे जे छै से किछु बचबा के मूरन तूरन जग जाजन छै ओहि मे किछु जे छै से ओही खातिर बुक करल जाइए

हॅं ठीक छै ठीक छै तऽ आर सब जे छै से पैसा के जे छै ओहिना कम्पुटराइ जे द्वारा भेजल जाइ छै तऽ भेजबाय देब ठीक छै तऽ बुक करबा लेब कोनो एहि लए चिन्ता नहि छै कलाकार के साथे जे छै अहाँ जे छै हाँ अच्छा ठीक छै